جی ہاں دیہی علاقوں میں حکومت نے تعلیمی نظام کو بہتر سے بہتر کیا ہے مثلاً دیہی علاقوں میں حکومت کی جانب سے فری تعلیم کا نظم ونسق کیا گیا ہے اور بہت سارے اسکول کھولے گئے ہیں حکومت کی جانب سے جس میں بہترین منظم طریقے سے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور بہتر سے بہتر باصلاحیت اساتذہ کی تقرری اس میں ہوتی ہے جس میں بچے فری طعام کے ساتھ تعلیم کو منظم طریقے سے حاصل کرتے ہیں پہلے دیہی علاقوں میں اسکول نہیں ہوا کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے پر قادر نہیں تھے کیونکہ اسکول دیہی علاقوں سے بعید تر ہوا کرتے تھے اس لیے والدین کو خدشات ہوتے تھے دور اپنے بچوں کو تعلیم کے حصول کے لیے بھیجنا ان کے لیے شاق ہوتا تھا لیکن یہ پریشانیاں اب ختم ہوگئی ہیں اور دیہی علاقوں میں مکمل طور سے حکومت کی جانب سے تعلیم کا بند و بست کر دیا گیا ہے